बिलकुल मिगी लगदा कि दूजे प्लेनेट उप्पर बी लाइफ एग्जिसट करदियां न क्योंकि कदी बी अगर अस सुने दा बचपन थमां जियां के धरती इक प्लेनेट ऐ ठीक ऐ मार्स जुपिटर सन मून सन उप्पर तो अज्ज दी डेट च लाइफ एग्जिस्ट नेईं करदी बट जियां कि मून उप्पर चंद्रयान अस चंद्रयान टू चंद्रयान थ्री असें भेजेआ खोज करने आस्तै उत्थै पाया गेआ कि उत्थै पानी बी ऐ लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् इग्जिस्ट करदी ऐ ते जियां धरती ऐ उ'आं ही दूए प्लेनेट बी ऐ न अगर धरती उप्पर लाइफ जेह्ड़ी ऐ पाई जंदी बिलकुल आन आह्ले टाइम च आन आह्ले समें बिच्च उत्थै बी लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् इग्जिस्ट होनी ऐ अगर अस इत्थुआं दा सम टाइम असें सुने दा कि जियां कि दूए ग्रैह् उप्पर दूए प्लेनेट उप्पर जेह्ड़े लाइक जेह्ड़े अपना एलियंस होंदे एलियंस पाए जंदे उप्पर

अगर एलियन जियां साढ़े आस्तै एलियन बड़ी अलग डिफ्रेंट चीज ऐ इ'यां एलियन असें जेह्ड़े लोक न ओह् बड़े मतलब अलग तरह् दे उं'दी नजर बिच्च अस बड़े अलग न ठीक ते इग्जिस्ट करदियां बिलकुल लाइफ इग्जिस्ट करदियां बड़ियां सारियां क्यूरिइस न जेह्ड़ियां असें साइंस बिच्च पढ़ियां मूवी बिच्च दिक्खियां हालीवुड मूवी बिच्च दिक्खियां असें बालीवुड च दिक्खियां जियां इक इंडिया दे बिच्च पी के मूवी ही असें दिक्खेआ के उप्पर दां दूजे प्लेनेट उप्परा इक एलियन काइंड आफ बंदा जेह्ड़ा ओह् धरती पर आई जंदा ते उसी धरती आह्ले लोक बड़े अजीब गरीब लगदे के एह् मतलब अस रूट्टी खाने नुहाड़े आस्तै एह् बी बड़ी लाइक एक्साइटिंग चीज होंदी कि मतलब एह् केह् करा दे पूजा करा दे मंदरें बड़ा स्हेई सारियां चीजां बक्खरियां बक्खरियां बड़ी अलग टाइप दियां सेम एज में बिलकुल मन्नना कि दूजे प्लेनेट उप्पर बी जेह्ड़ी लाइफ होनियां ओह् पाइयां जांदियां होनियां जेह्ड़ियां थियूरिस असें सुनी दियां कि एलियन एलियन जेह्ड़े होंदे ओह् लाइक उनें लोकें मारी ओड़ना मतलब बौह्त बड़े स्ट्रांग होंदे ऐज कम्पेयर टू साढ़े लोक जेह्ड़े धरती पर लोक रैह्दे उंदे शा बड़े स्ट्रांग होंदे ओह् इस तरह् दियां बड़ियां सारियां स्टोरिस असें सुनी दियां न ते लाइक इग्जिस्ट बी करदियां न एकोर्डिंग टू अस साइंस दिक्खचै एकोर्डिंग टू एस ऐज साइंसटिस्ट सोचचै ते एह् जेह्ड़ियां थियूरियां होंदियां एह् लाइक बिलकुल रियल लाइफ इं'दे बिच्च अस एक्साइटड बी होन्ने मतलब बड़ी बारी असें सुनेआ कि कुछ जेह्दा कि वर्मुंडा ट्राईएंग्ल बगैरा बड़ियां सारियां ऐसियां जगह पाई जंदियां वर्ल्ड बिच्च कि जित्थुआं दा निकलदे उत्थुआं अलग शक्तियां न उत्थैं अलग प्लेनेट जेह्ड़ा उसी कंट्रोल करदा लाइक ह्यूमन बींग जेह्ड़े लोक न जो धरती उप्पर रौंह्दे न उ'नें उं'दे कंट्रोल बिच्च नेईं ऐ ओह् लेकिन जेह्ड़ी दूजे ग्रैह दे कोई एलियन जां ऐक्सट्रनल फोर्सिस जेह्ड़ियां ओह् कंट्रोल करदियां ते डैफिनेटली कुतै नां कुतै कुछ चीजां दूए प्लेनेट बी अवेलबल होंदियां होनियां ताईं ते लाइक ओह् कंट्रोल करदे बाकी असें सिक्खने एह् मिलना चाहिदा उं'दा हा कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करदी ऐ ते अगर ओह् पाए जंदे न ओह् असें गी अज्ज दी डेट च कोई हार्म नेईं करा दे न ते अगर ओह् असें गी हार्म नेईं करदे असें सिक्खना चाहिदा बींग इंसान असें बी कुसै गी लाइक मतलब मन बिच्च चलो आने आह्ले टाइम बिच्च अस जदूं कदीं उं'दे कन्नै फेस आफ होंदा ऐ अस दिक्खचै उ'नेंगी बी अस हानि नेईं पहुंचाचै